ॿ सौ ॿारहं पंज हज़ार टे सौ नवानवे ॾह लख अठ हज़ार पंज हिक हज़ार पंज सौ ॿहतरि नव लख सत हज़ार छह सौ नव